हम सुखपुरमे एकटा ओला बुक केलहुँ जहिसँ हमरा सुपौल जेनाइ अइ ओइ ओलाबलाके हम सब किछु कहि देलहुँ अपन जगह स्थान सब किछु कहि देलहुँ एतबा बजे आबए ला कहि देलहुँ आधा घण्टा भए गेला ओ अभी तक नहि ऐला ताहि खातिर हमरा सुपौल जाइके लेल बहुत लेट भए रहल अइ हमर एगारह बजेसँ एग्जाम छै आ अभी दश बाजि रहल अइ अभी तक ओ ओला नहि आएल अइ